अगर भाशा दी गल्ल कीती जा जि'यां बंगाली च बोडो बोली जंदी ऐ इं'या डुग्गर प्रदेश बिच डोगरी बोली जंदी ऐ ते डुग्गर दे रौहने आह्ले लोक इसी बोलदे न ते इं'या गै बाकी लोक बंगाली दे लोक बोडो बोलदे न डोगरी भाशा डुग्गर च बोलने आह्ले अपने अपने